हीअ रहण वारा जो मछुआरा आहिनि हुननि में मेन जातियूं जो आहिनि भिंड डोई झांसी छालो मालो आहिनि असां सभई मछूआरा जो आहिनि मिली करे रहंदा आहिनि मिली करे जो आहिनि मछूआरा पंहिंजो कम सुठे तरीक़े सां करे सघंदा आहिनि ओर मछूआरनि जो आहिनि उहो मिली करे जो त्योहारु गॾु बि मल्हाईंदा आहिनि हुन त्योहारु जो नालो आहे कोकोनट फेस्टीवल हीअ ॾाढो प्रसिद्ध प्रचलित फेस्टीवल आहे जो सभी मछूआरा जो आहिनि मिली करे सॼे हर्षोल्लास सां मल्हाईंदा आहिनि